ہمارے یہاں خیراتی کمیونٹی تنظیمیں ہیں جیسے وقف بورڈ ہے اور جمیعۃ علماء ہند ہے اور ایسے ہی ہندو بھائیوں میں بہت ساری تنظیمیں ہیں جیسے وہ پیسے اکٹھا کرتی ہے یا آپس میں کرتی ہیں یا لوگوں سے لیتی ہیں جیسے کوئی بیوہ ہے اس کے مدد کرنی ہے جیسے غریب بچے ہیں پڑھنے کے لیے ان کے گھر والے فیس نہیں دے پاتے تو ان کی فیس دیتے ہیں جیسے بہت ساری بچی ہیں غریب بچیاں ان کی شادی کے انتظامات کرتے ہیں ان کی شادی کراتے ہیں تو ہندو تنظیمیں بھی کرتی ہیں اور ہماری مسلم تنظیمیںن بھی کرتی ہیں اس طرح کے بہت سارے معاملے وہ مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی آپس میں